बर' बर'फ्रा सोमावसारनायनि जाहोन दङ रावबो मालायनि सिं जानो नागिरा हारसाफ्रा बर'फोरखौ ओरैनो गाहाय जाथि आरो जेबो रोङै जाम्बा होननानै सानोमोन ओंखायसो दबथायनो नागिरदोंमोन नाथाय बर'फोरा साग्रिद जादों आरो गावबा गाव रावनिबो सोलोंथाइ मोनबाय बेनि उनाव स्क्रिपनि थाखाय आं माबा जादोंमोन सोमावसारनाय आन्दलन जादोंमोन बाहाय जोंनि न'खरनि आंनि हासबेन्डआबो बाहाय बाहागो लादोंमोन आरो जेइलबो जादोंमोन बेनि थाखाय नाइन्टिन सेभेन्टि फराव बे बेनि उनाव सोमावसारनायनि उनावथ' रमान स्क्रिप्टखौ मोनाखिसै देबनागरिखो मोनबाय दा देबनागरिजोंनो स्कुलाव फोरोंहोनाय जायो आरो गथ'फ्रा बेबायदिनो बिमानि रावखौ मोननानै बांसिन दावगालांनो हाबाय सोमावसार बर' माबा रमान स्क्रिप्ट सोमावसारनायाव गोबां बर'फ्रा गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन जायफोर फरायसुला फरायसुलि दङ बिसोरबो जेइलाव थांनांदोंमोन आरो लिडार टाइप मानसिफोरखौबो बयखौबो जेइलाव दोन्दोंमोन